प्हाड़ी चढ़ने कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा बैलेंस जेह्ड़ा खा'ल्ली प्हाड़ा पर चढ़ने कन्नै सानूं बड़ा किश लभदा लाइफ च सिक्खने गी काफी किश लभदा कि केह् केह् साढ़ी रिस्पांसिविलटियां न जियां हून अस प्हाड़ चढ़ने गी जन्ने आं जेह्ड़े अस रस्सियें कन्नै चढ़ने आं जां ग्रुप कन्नै चढ़ने आं हून जियां अस बैष्णो माता गेदे हे ठीक ऐ ग्रुप कन्नै गे हे साढ़े कन्नै पूरी फैमली आह्ले गेदे हे साढ़े दोस्त गेदे हे बच्चे बी गेदे हे अगर अस कल्ले कल्ले गै चली जंदे हे ते बाकी आह्लें गी नेईं दिक्खना ओह् ते गल्ल गलत ऐ इक रिस्पासिबिलटी होंदी कि मतलब सारें कट्ठे जाना ठीक ऐ जित्थें खाना पीना रौह्ना चढ़ना सारा किश इक इक रिस्पांसिविलटी कन्नै सिक्खने आं ठीक ऐ प्हाड़ चढ़ने कन्नै सानूं बड़ा किश सिक्खने गी बी लभदा सिक्खने बी आं साढ़ी जिन्दगी उप्पर बी बड़ा प्रभाव पौंदा ऐ एह्दे कन्नै सानूं पता चलदा ऐ कि कि'यां अगर अस ग्रुप बिच्च जन्ने आं ते ग्रुप च कि'यां रौह्ना कट्ठे कियां रौह्ना इक फैमली च बी कट्ठे रौह्ना बड़ा मुश्कल होंदा ऐ इक ग्रुप च जिसलै जन्ने अस सानूं पता चलदा बक्खरे बक्खरे लोग लभदे उं'दे कन्नै बी अगर अस आखने कि ग्रुप ट्रिप चले आं अस ते जरूरी निं होंदा कि अपनी फैमली आह्लें कन्नै अपनी फैमली आह्लें कन्नै अपने दोस्तें कन्नै जाना अलग अलग लोकें बी होंदे केईं सारे हून अजैंसी आह्ले बी ओह् आखदे कि सानूं ग्रुप ट्रैकिंग लेइयै जा दे आं चलो तुस साढ़े कन्नै चलो अस अगर उं'दे कन्नै जाच्चै बक्खरे बक्खरे लोग लब्भने उं'दे कल्चर लेई सिक्खने गी लभदा उं'दी जिन्दगी दे बारे च अनुभव लभदा सानूं कि इ'नें केह् केह् कीते दा कि'यां कि'यां चलना जियां ओह्दे कन्नै सानूं प्हाड़ चढ़ने कन्नै बी पता चलदा कि अस अपनी जिन्दगी दियां जेह्ड़ियां मसीबतां न उनेंई कि'यां मतलब इक स्ट्रांग तरीके कन्नै इक अस उंदे कन्नै लड़ी सकने आं हून प्हाड़ होई गेआ इक जियां प्हाड़ इक जगह् खड़ोते दा ओह्दे पर तुस भामें अंधी आंदी तफान आंदा भामें जो किश बी आंदा लोग चढ़ा दे ऐं पत्थर मारने आं उसी कोई फर्क निं पौंदा एह्दे कन्नै गै इ'यां गै सानूं बी अपनी जिन्दगी च इकदम प्हाड़ आंह्गर रौह्ना चाहिदा मसीबतां आंदियां रौंह्दियां न प्राब्लमां आंदियां न लेकिन उनेंगी दिक्खियै डरना निं सानूं डरना निं चाहिदा इक प्हाड़ आंह्गरा लड़ना चाहिदा उं'दे कन्नै खड़ोते रौह्ना अपने च भामें कोई जो मर्जी आक्खा दा तुसेंगी चंगा आक्खा दा माड़ा आक्खा दा तुसें अपने लाइफ उप्पर ओह्दे उप्पर असर निं पौन देन होंदा अपना जियां जो बी ऐ तुस स्हेई ओ खाल्ली इन्नी चीज सोचो कि अगर तुस स्हेई ओ ते स्हेई रौह्ना तुसें लोकें लेई निं सोचना कि सानूं इ'यां ओह् बंदा इ'यां आक्खा दा तूं इ'यां करी ओड़ेआ तूं गलत कीता इ'यां कुछ कीता ओह् सानूं केह् फर्क ऐ क्यों सानूं साढ़ी सानी आत्मा गी पता ऐ सानूं पता कि अस स्हेई आं कि गलत आं अगर तुस एह् गल्ल सोची लैगे एह्दे कन्नै तुं'दी लाइफ बी बड़ी जादा मोटिवेट होनी तुसें बड़ा जादा कुछ सिक्खने गी लब्भना अग्गें जाइयै ओह् तुंदे कम्म आना एह्दे एह्दे कन्नै बड़ा किश चंगी चीजां बी लभदियां सानूं इक रिस्पांसिबिल्टी होंदी कि जियां अस आक्खने आं कि सानूं अगर जाना ऐ कोई कम्म करना ऐ ते ओह् करना गै करना ऐ इक कमैंटमैंट करी ओड़ी तुसें कि इ'यां करनी ऐ एह् चीज ते करनी कि जो मर्जी होई जा तुसें प्हाड़ा उप्पर चढ़ना ऐ ते ओह् चढ़ना गै चढ़ना ऐ डरना निं ओह्दे कोलूं इयां गै जिन्दगी च बी साढ़े च जेह्ड़ी मसीबतां आंदियां जां कुछ बी ऐ इक टाइम जो चीज होनी ऐ ओह् ते होनी गै ऐ ओह् ते लिखी दी ऐ आखदे न कि लिखी दी ऐ भगवान दी लिखी दी ऐ उसी ते कोई बी निं टाल्ली सकदा हून सानूं अगर मरना होग ते सानूं उसलै मरना गै मरना भामें तुस घर छप्पियै बी बैठे रौह्गे ते मौत ने ते तुसेंगी तुप्पियै मारी गै ओड़ना ओह्दे बिच्च तुस जियां मर्जी करी लैगे जिन्ना मर्जी आखगे कि नेईं नेईं नेईं नेईं इसलेई एह् निं सोचना कि जेह्ड़ी चीज अस टाल्ली सकचै उसी कि'यां करना कि'यां नेईं करना जेह्ड़ी चीज़ होनी ओह् होनी गै ऐ अगर तुसें इत्थै बैठियै रुट्टी खानी ऐ ते पानिया दा घुट्ट पानी ऐ कुसै दे घरा दा ओह् तुं'दी जिन्दगी च लिखे दा ऐ ओह् चीज तहें उं'दे कन्नै होनी गै होनी उसी तुस टाल्ली नी सकदे ते इयां गे जिसलै तुस प्हाड़ चढ़ने जिसलै तुस आखदे कि सानूं प्हाड़ चढ़ना ऐ ट्रैकिंग करनी ऐ ठीक ऐ ते ओह् चीज होनी गै होनी ऐ उसी ओह्दे उप्पर डरना निं कुसै बी चीज प्हाड़ भामें निक्का होऐ भामें छो भामें बड्डा होऐ उसी दिक्खियै डरदे निं इ'यां गै जिंदगी च मसीबतां भामें निक्कियां होन भामें बड्डियां होन उ'नेंगी दिक्खियै डरना निं उं'दा डट्टियै सामना करना होंदा अग्गें बढ़ना होंदा अपनी जिन्दगी च इक चंगे मुकाम उप्पर पुज्जना होंदा